हैल्लो कदूं जाना अज्ज हू'न टैम पता केह् कल सवेरै चलचै निकली जागे कोई दस साढे दस बजे कन्नै और किन्ने बजे कन्नै ना उत्थै दिक्खी लैगे लंगर लग्गे दा होंदा लंगर चक्खगे उत्थोआं आह्ला परशाद परशाद होई जाह्ग

और नवेद नवूद लैना उत्थोआं लेई लैगे जाना कु'न कु'न ऐ बच्चे तुस दिक्खी लाओ गड्डी जानी ऐ अपनी दिक्खी लाओ जे जगह ते ऐ बथ्हेरी जगह ऐ दिक्खी लैओ लैने लेने लेई चलो आहो बड़ी जगह गड्डी च गड्डी दी टैंशन नी ऐ बड़ी जगह ऐ गड्डी च कराया पंजाह् स्हत्तर स्ह्त्तर रपे पर पर बंदे दा स्हत्तर यां बड़ा स्ह्त्तर ऐ कि'यां मता दिक्खो हां सनाओ हां मिकी बीह् थुआढ़े सोआंखा मोड़ दे लग्गने आन जान चाली होइये पं बीह् बीह् रपे